हेल्ल' औ सोरमोन औ अ अ औ औ औ औ नंगौ आं नंगौ औ औ औ ओरैनो हायो हायो हायो हायो मोनगोन मोनगोन ओरैनो बेसेबांसो नांगोन ओरैनो एक्स' दालसोबा थोगोन नामा औ अ अ अ नैजिसो आरो ना बिबाराथ' अनेक रोखोमनि दङ आरो बेनि दामफोराबो बेलेक बेलेक जायो नोंथाङा फैनानै नायफैयोबा एसे मोजां जागौमोन नामा

ओं अ अ औ लकेसन हरगोन आङो नोंथांनो नोंथाङा फैनानै नायनानै बबे बबेखौ फसायो बेखौ नोंथाङा लांबानो जाबाय ओरैनो दा बिबाराथ' बुरजायैनो दंखायो नोङो माखौ लाङो ओरैनो लास्ट दामआनो पन्सास ताकायाव दंथ'यो आरो दायो बाजि रांआव आस्सा नोङो फैनानै नायफैबानो जाबाय

जागोन जागोन दे ओरैनो बबेनिफ्राय बुंदों नोंथाङा अह दे औ औ फैबानो जाबाय औ फैबानो जाबाय जागोन मोनगोन मोनगोन मोनगोन जागोन दे औ औ जागोन दे दे होम्बा दे औ औ औ देह औ औ देह